अगर टैकनीक दी गल्ल करचै जां कोई इ'यां जि'यां में कि'यां सिक्खी पेंटिंग तां बचपन जेह्के होंदा हा निक्के हारे होंदे हे अस अस केह् करदे हे साढ़ै कोठी होंदी ही इक कच्ची ओह्दै उप्पर लाइनां मारदे कोई गीह्टियै कन्नै

बड़ी मदद थ्होई उत्थुआं ई सिक्खेआ हा सारा कुछ ते प्ही उत्थूं बाद जि'यां पट्टियां आइयां कापियां साढ़ै टैम होंदियां नेहियां अठमीं च कापी थ्होई ही मिकी ते ओह्दे उप्पर बी बड़ा सारा अच्छा अच्छा लिखियै तस्वीरां बनाई दियां न जि'यां कोई ऱोल्ल बनाई ओड़ेआ जां कोई होर किसै दी तस्वीर बनाई ओड़ी इस स्हाबे जेह्ड़ियां बड़ियां अच्छियां अच्छियां बनाई दियां हियां

उ'नें बाद च बी कम्म दिता होर उ'ऐ इक साधन रेहा सिक्खने दा